फालांगि जागायनाय समाव सुबुंफोरनि मोगा मोगि जानांनायनि गुबैयानो जाहैबाय ओरैनो पेट्रल पाम्प खुलिनायाव थावफोरनिफ्राय गेस ओंखारनाय मानायफोरखौ बुङो आरो जायनि थाखाय पेट्रल पाम्पखौ फाननायनि हेंथा होदों एबा जायगाफोराव हगारना होनो नागिराखैमोन जायनि आरो फारसेथिं माखासे सुबुंफ्रा गोग्गानाय मोन्दों आरो बेनि थाखाय गोजान जायगायाव थांनानै पेट्रलफोरखौ लायनांगौ एबा बायनानै सोनांगौनि गोनां जायाखै जायनि थाखाय मुलाम्फा मोननो हादों आरो थांलाय फैलायावबो गोजान जायगायाव थाव सोहैनांगौवा खम खोथा नङा मानोना बैदियाव थाव सोनो थांब्लाबो गोजानाव थांब्ला बेयावबो नोंहा एक लिटार दुइ लिटार पेट्रला ओरैनो खामखायो आरो जायगायाव सोनो मोनोबा नोंहा बेहाय एक लिटार दुइ लिटार थावया अनेक सेब जायो बिदिनो पेट्रल पाम्प खुलिनायाव हेंथा होनाया हाखौ जेन'बा हगारनानै होनो नागिराखैमोन बिसोरो गामियारि सुबुंफोरा आरो बैनिफ्राय गेस ओंखारनाय बुस्थुफोरखौ बिनिफ्राय बेराम जायो मायो बिदिनो होननानै पेट्रलफोरखौ पाम्पखौ खुलिहोनो नागिराखैमोन आरो गामियारि भारतआव फालांगिखौ सुंथानो थाखाय बिदिनो गोबां दकुमेन्टस नांगौ जाहैबाय दकुमेन्टस एरि मा बिदिनो नांगौ जाहैबाय दकुमेन्टस माबा भारतनि सुबुं जानोब्लाबो आदार एरि आदार कार्ड एरि मा मा पेन कार्ड भटार कार्ड बायदिफोरखौ जोबोर गोनां आरो बेफोर दकुमेन्टस गैयाब्लानो बैफोर फालांगिखौ सुंथानानै लाखिनांगौवा गोब्राब जायनि थाखाय बैफोर दकुमेन्टसखौ गोनां होननानै साननांगौनि गोनांथि जायो

फालांगि जागायनाय समाव ओरैनो गोबां हेंथा एबा मददबो मोनदों मोन्दों सुबुंफोरनिफ्राय ओरैनो पेट्रल लुनायफ्राव पेट्रल पाम्प लुनायाव बेनो माखासे खामानिफोरखौ हेफाजाब होफैनाय आरो माखासे सुबुंफोरा बै पेट्रल लुनाय समाव बिदिनो गोख्रों रावै खालामनो मोना बिदि मोना होननानै बुंदों आरो बिदिनो हेंथा हेंथि बुंनाय माबाजोंनो पेट्रल पाम्प खुलिनाया जाफुंसार जाहैबाय आरो दा बे पेट्रल पाम्प आवनो जाय हेंथा होदोंमोन बैसोरो पेट्रलखौ सोफैयो आरो बिसोरनि थाखाय गावसिनि थाखायनो दा गोबां मुलाम्फा जाबाय आरो जायनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्था मेला फ्रावबो बाइक आरिफ्राव कारफोराव थाव सोनायनि गोसोबायदि बेरायनो एबा अबावबा खामानियाव थांनो थाखाय मुलाम्फा जाबाय आरो गोजानाव थांनांगौबाथ' ओरै माबा थावखौ ओरैनो एक लिटार दुइ लिटार ओरैनो सोनानै लायनायावनो थांलाय फैलायावनो खामखागौमोन आरो जायनि थाखाय दा जायगायावनो मोननानै बै तावनि फैसाजों आरामसे दुइ लिटार थाव आनो एरबावबाय